आमी भारत गॅस ऑनलायन बूक करता आसतां तेंची डिलीव्हरी बरी सदां मेळटा पण केन्ना केन्ना क्वचित आनी केन्ना केन्ना जेन्ना घरा आसना तेन्ना आमी शेजाऱ्यांक सांगून दवरिल्ले आसता की आमचो रिकामो सिंलिडरूय आमी भायर दवरतां आनी तांकां सांगता की जर आमचो गॅस आयलो जाल्यार तुमी घेयात पण हे भुरगे येता आनी आमी ना ते पळोवन परत वता आमचे शेजाऱ्या तांकां सांगता की तांणी दवरला सिंलिडर तरी ते दवरीना आनी परत वता आमी जेन्ना घरां आयली आमचो जर सिंलिडर सोंपलो तर तेन्ना आमकां मागीर त्रास जाता हे बरोबर न्हय न्ही शेजाऱ्या कडेन तांणी दवरपाक जाय